फालांगि जानाय समाव गामियारि सुबुंफ्रा मोगा मोगि जानाय जेंनाफ्रा जाबाय बेबादिनो गामियारि ओनसोलाव थानानै गोबां सुबुंफ्रा बेबादिनो बेफार खालामनो थाखाय गोबां थाखा फैसानि जेंना सफैयो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां बेबायदिनो समनि गेजेराव बायह्रायाव ओंखारनानै मालाबा समाव थाखा फैसा नागिरनांगौनि गोनांथि सफैयो बे समाव गामियारि बिथिङाव जिउ खांनाय सुबुंफ्रा बेफार फालांगि खालामनाय समाव गोबां बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरजों गोबां बायदि रोखोम बेबायदिनो बुंजानाय खोथाफोरजों नाख्रेबजायो आरो बेबायदिनो गावबा गावनि बेफारफोरखौ खालामनो थाखाय बायह्रायाव ओंखारनानै बेबायदिनो मुवाफोरखौ बायनो थाखाय थाखा फैसानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ जायो बेफोरखौ जों बोरै मोन्नो बेबादिनो जोङो जोंनि लामा हान्थिनाय समाव गोबां बेबायदिनो नांगौफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ बायनो थाखाय जोङो बेबायदिनो समनि गेजेराव बेबायदिनो मुवाफोरखौ बायनो थाखाय नखरफ्राव थांनानैबो जों बबेबा बुस्थुफोरखौ बायनानै लायो आरो बेबादिनो गामियारि भारताव फालांगि सुंथानो थाखायबो गोबां बेबायदिनो मानसिफोरनो नांगौ जानायलाय बेफारिफ्रा बेबायदिनो बायलाय फानलायनि गेजेरजों नखरखौ सुंनो थाखाय बेबायदिनो बेफार फालांगिफोरनि सुबिदाफोरखौबो नांगौ आरो बेबायदिनो बायग्राफ्राबो बेफारिफोरनि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो फानग्राफ्राबो बायग्राफोरनि गोनांथि जायो बेनिखायनो फालांगि जानाय समाव जायफोरा बेबायदि फालांगि खालामो बे समाव गोबां बेबायदिनो मानसिफोरजों बेबायदिनो बायह्रायाव ओंखारनाय समाव मामा रोखोम बुंजानायखौबो सैसोनांगौ जायो बेनिखायनो जायफोरा बेफार खालामो बेफोरो गोबां बेबायदिनो समैसाफोरनि गेजेरजोंब्लाबो गाव गावनि बेफारफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां बेबायदिनो न'निफ्राय ओंखारनानै बस्थुफोरखौ बायथुमनानै लानांगौ जायो आरो बेबायदिनो फालांगिफ्रा फाननांगौ जायो